चकबन्दी आयल रहै तकरामे हमरा सभ जे छै कागज पत्तरके जे छै दस्तावेज लयके लिए हमर सभकेँ गाँवके लगभग आठ किलोमीटर दूर रानीगंज प्रखण्ड छै बहुत कठिन भेल छै ओकरामे दस्तावेज लयके लिए कोनो कागज भेटते नहि छै कोनो कागजके लिए आइ आबू काल्हि आबू आठ दिनके बाद आबू मतलब दौड़ दौड़ कऽ तत परेशान भए गेलहुँ जकर कोनो टा हिसाब नहि आरो ब्लॉकमे जाउ तऽ मतलब आठ दिनके बाद आबू सी ओ साहेब नहि यए तऽ हे ई नहि यए तऽ फलाना ढिमका इसभ जे छै बहानाबाजी मतलब एक एक टा कागज निकालयके तकरीबन चारि महीना पाँच महीना तक लागि जाइ छै हमरा सभकेँ मतलब जे छै आब देखियौ अधिकतर टाइम आदमीकेँ मिलै नहि छै ओहि दुआरे दौड़ि दौड़ि कऽ जाइत जाइत हमरासभ खूब परेशान भए गेलहुँ